नमस्ते सर हमको जिम करना था तो कब मिलेंगे आप ऑफिस से अपने जिम पर सर पेट सर पेट वेट मेरा ज़्यादा निकल गया है तो उसके लिए क्या करें हम कि उसके लिए हमारा पेट थोड़ा ऐसा सही हो जाए फैट वग़ैरह भी ज़्यादा है जी सर

कितने किलोमीटर दौड़ लगाना है सर अच्छा अच्छा तेज़ भागना है धीरे धीरे हाँ और सर फैट ज़्यादा है वज़न बढ़ रहा है मेरा उसके लिए क्या करना है ओके डीटॉक अच्छा

यह इसको कितने देर तक करना है दस मिनट इसको करना है अच्छा अच्छा यह पेट की चर्बी के लिए बता रहे हैं कि किस चीज़ के लिए पेट की चर्बी के लिए वज़न भी इससे कम होगा मेरा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कितने दिन में थोड़ा थोड़ा कितने किलो कम होगा एक महीने में चार किलो कम हो जाएगा एक महीने में

ओके जी तब कल बजे तक मिलेंगे आप दस बजे

संडे तक संडे को भी मिलते हैं संडे बंद ही रहता है चलिए ठीक है हम कल आते हैं कल सैटरडे है कल आते हैं आपके यहाँ चार्ज क्या है आपके जिम का चार्ज क्या है आपके इस का क्या महीने का कि हफ़्ते का अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सर कल आते हैं कल आप मिलेंगे ना अच्छा अच्छा ठीक है देखते है कल आते है पैर में दर्द वह रहता है अच्छा अच्छा